दिक्खो जी जि'यां अस अगर टूरिजम दी गल्ल करचै तां इत्थै के कि हून साढ़े ग्रां च जेह्के साढ़े इलाके अस रौंह्ने आं साढ़े जेह्के अस पड़ोसी ना ते ओह् इ'यां कमरे शमरे ते देई छोड़दे न नेईं नेईं टूरिजम आह्ले लेकिन साढ़े इलाके केह् ऐ के ग्रां च टूरिजम बड़ा घट्ट औंदा ऐ लेकिन अगर वाइचांस केह् होआ के अगर कोई टूरिजम आई बी जा तां उ'नेंगी साढ़े जेह्के अल्ले म्हल्ले दे लोक न लेकिन साढ़े आस पास घर न बडे़ अच्छे तरिके कन्नै उ'नेंगी बेहियै बी करदे उं'दे कन्नै जां उ'नेंगी जां घर रौंह्ने दा हुंदा होम स्टे दा जेह्का कोई प्रोग्राम उं'दा बड़ा अच्छे तरिके कन्नै कीता जंदा उ'नेंगी पूरा रुट्टी बगैरा जां खाने पीने दा रातीं सौनें दा समान बी पूरा स्हेई तरिके कन्नै दित्ता जंदा ऐ इ'यां गै एह् जेह्का ऐ एह् करना चाहिदा जि'यां के अस बी इक बारी कुतै घुम्मने गी गेदे हे जि'यां देरे गी गेदे हे तां उत्थै बी असें दिक्खेआ कि उत्थुआं दे लोक जेह्डे़ हे ओह् बी बडे़े चगें हे उ'नें बी असेंगी मतलब पूरा फैसीलिटियां प्रोबाइड कीतियां होम स्टे असेंगी बी मतलब कोई परेशानी दी लोड़ नेईं पेई असेंगी मैह्सूस नीं होन दिता कि असेंगी कुसै चीज़ दी कमी नेईं उ'नें मैह्सूस नेईं होने दित्ती इ'यां के जेह्के साढ़े म्हल्ले दे लोक न ओह् बी इ'यां गै इकदम व्यवहार करदे न औंदे कन्नै जेह्के लोक अगर उत्थै टूरियम औंदा ऐ हून अस दिक्खचै के टूरियम गी जेह्के चैलैंजिस फेस करने पौंदे के हून जि'यां बड़ियां सारियां बारी ऐसा होंदा के साढ़े ग्रां दे लोक न देई ओड़गन कराए उप्पर केईं बारी टूरियम आह्ले बी इ'यां होंदे कि अपनी मर्जी दा खाना पीना जो बी होंदा ऐ फ्ही ओह् के हुंदा के गल्त तरिके कन्नै चीज़ा दा यूज़ करना शुरू होई जंदे न जि'यां के इक बारी के होआ के साढ़े उत्थै म्हल्ले इक बंदा हा शाम लाल मतलब उ'न्न इक अपने घर दे कमरे दित्ते दे हे कराए उप्पर लोकल टूरिजम गी पर उ'नें के कीता के राती शराब शुरुब पीऐ अपने ते मीट शीट खाई पीऐ उ'नें के कीता अपने गै आपस च लड़ाई झगडा शुरू करी दिता ते जेह्दे चाल्ली के होआ के उं'दे घरै दा बी नुक्सान होआ ते उ'नेंगी बी उ'नें कड्डी छोड़आ फ्ही इ'यां के होंदा के ओह् अपनी मर्जी कन्नै किश बी खंदे पींदे जबकि उ'नेंगी सब किश अपने आस्तै फैसीलिटी प्रोबाइड कीती दी होंदी एह् लोक के करदे फ्ही पुटठे सिद्धे कम्म करदे जेह्दे कन्नै केह् होंदा के जेह्का उस मकान दा मालक हुंदा उस्सी बी नुक्सान होंदा होर बी बड़ियां सारियां परेशानियां फेस करनी पौंदियां न लोकिन एह् जेह्के कम्म होंदे ऐ टूरिजम गी नेईं करना चाहिदे इ'यां ओह् करन ते फ्ही के होंदा के उ'नेंगी बाइचांस कुतै जाना होग तां उ'नेंगी उत्थै फ्ही राती होम स्टे आस्तै बड़ी मुश्कल बनी जंदी ऐ हून जि'यां के उ'आं कोई होऐ ते अज्ज दे टाइम के होंदा के हून जि'यां साढ़ा इलाका ऐ मानतलाई ते उत्थै बड़ी सारी तरक्की होआ दी इटरनैशनल योगा सैंटर बना'रदा ऐ अगर उत्थै टूरिजम आवै ते उ'नेंगी केह् होंदा के लोक देई ते छोड़दे होम स्टे आस्तै घर उत्थै केह् होंदा के जि'यां ओह् वारदात होंदी जेह्की होआ 'रदी उस्सी चेता करियै लोकें दे मनै च इ'यां झिझक आखचै जां डर इ'यां डर पैदा होई जंदा के भाई एह् लोक मतलब साढ़ा कोई नुक्सान नेईं करन जां फ्ही लड़ाई झगड़ा नेईं करन ते इस्सै तरिके गी अपने घ्यान च उ'नें बी अपने होंदे यात्रु उ'नें बी घ्यान रखना चाहिदा कि अगर असें उत्थै रौह्ना ते तरिके कन्नै कि जेह्डे़ लोक हुंदे ते उं'दे कन्नै अच्छा बहेवियर करदे न उस च कोई ओह् नेईं होना चाहिदा